हँ हँ की लेबाक अछि अहाँकेँ सोना चाँदी की बात छियै शादी छियै घरपर शादी उदी अच्छा

सोनाके रेट छै तऽ अहाँ आउ दोकानपर एबै तकर बादे दोकानपर अबियौ ने तकर बादे ने अहाँकेँ जे जेना हेतै भऽ जायत हँ

हँ हँ हँ से तऽ एलाके बादो जे अहाँ रुपैआ पैसा आनू ने सोना चाँदीके तऽ रेट एनाही दिन प्रतिदिन घटै छै या बढ़िओ जाइ छै अहाँकेँ ताहि दुआरे से अहाँ आउ आ तकर बाद जे छै से अहाँकेँ सभ भऽ जायत सभ व्यवस्था जे रेट हेतै से हेतै जे किछु लेब आउ हँ हँ हँ हँ सभ भऽ जायत सभटा ठीके छै सभ बुझा देल जायत अहाँकेँ अपन आउ तखन कोइ बात हँ हँ हँ हँ हँ हँ ठीके छै अहाँ जे लेबै सोना चाँदी सभ भेट जायत हँ आउ दोकानपर आउ भऽ जायत आउ आउ दोकानपर आउ आँय आब रेट सोना चाँदीके रेट की केना छै से तऽ आब दोकानपर एबै तब ने पता चलत दू हजार रुपैए पाँच हजार रुपैए भरी भए सकैए सोनाके रेट अछि चाँदिओके रेट ओइसँ किछु कम हेतै हजार दू हजार रुपैए भरी हेतै एहि अनुकूल अहाँकेँ

हँ हँ सभ हेतै सभ हेतै दोकानपर आउ ने सभ भऽ जायत ठीक छै तऽ आउ दोकानपर आँय हँ हँ ठीक छै दोकानपर एलाके बादे ने अहाँके भेटत सभसामान

हँ हँ सभ हँ हँ हँ हँ हँ ठीक हँ

हँ हँ

नहि हँ हँ सभ भऽ जेतै अहाँ आउ

हँ राखू